तुस औने आह्ली जेह्की जनरेशन ऐ जेह्की अग्गें आह्ली जनरेशन ऐ जि'यां थुआढ़े दोह्ते पोते होने तुस उ'नें गी केह् सिक्ख देना चाह्गे जिदंगी दे बारे च जां फ्ही इ'यां कि उनें गी लाइफ च केह् करना चाहिदा किस किस चीज दा ध्यान रक्खना चाहिदा ते किस किस चीज शा बचना चाहिदा में ते एह् गलान्नी आं अ'ऊं औने आह्ली जेह्ड़ी जनरेशन ऐ ते तुसें जेह्डे़ निक्के निक्के बच्चे ना जेह्डे़ साडे़ नशे नुशे च फसदे जा'रदे कोई ड्रगस लेआ दा कोई कोई किश कोई किश ते इस आस्तै में एह् चाह्न्नी आं कि तुसें बचना चाहिदा इनें नशा शा नशा मुक्त होना चाहिदा थोह्ड़ा बहुता एह् समझाना चाह्न्नी बच्चें गी कि पढ़ो लिखो नौकरी करो अपने चाहे जिमीदारी करो नौकरी करो कोई बी कम्म करो पर नशा नेईं करो नशा मुक्त होना चाहिदा ते कुड़ियें कुड़ियां बचारियां ता चलो करदियां नेईं हैन पर अजकल कुडियां बी नशे लगी पेदियां न लैन कोई ड्रगस लेआ दी कोई हून एह् शराब शरूब लगी पेदियां पीन ऐ कुड़ियां बी बचारियां तां में एह् गलाना चाहन्नी आं कि जेहड़े बच्चे ऐ ना अपना पढ़न लिखन ओह्दे उप्पर गै ध्यान देन कि असें नौकरी करनी ऐ अच्छा कम्म करना कोई जि'यां पराना कल्चर हा साढ़ा पराने लोक हे ते उं'दे कोई नशे आह्लियां ऐसी आदतां है नेईं हियां अच्छे लोक है हून ते निक्के निक्के बच्चे बिगड़ी चुके दे ना ऐह्दे उप्पर जरुर बोलना चाह्न्नी आं के सुघार होना चाहिदा पहलें ते मां प्यो ने सुघारना चाहिदा स्कूल आह्ले इनें गी पढांदे उनें अच्छी गाइडलाइन देनी चाहिदी बच्चें गी फ्ही इं'दे जेह्डे़ साथी हैन उ'नें बी इ'नें गी थोह्डा समझाना चाहिदा देश गी अगर अग्गें तरक्की आस्तै लैना ते सुघार करना बडा जरुरी ऐ कुडियें बी ते मुड़े बी